खेती करैत छी कनी मनी फूलके बगान उगान हम नहि करैत छियै झूठ बात खेतियो जे कयली सबजी आर कनी कयली हँ